आं बावैसो फालिनाय फोरबोआथ' जाहैबाय सर'सथि फुजा जायो जोंनि फरायनायनि बिमा एबा फरायनायनि मोदायजो होननानै जों मानिनानै लायो बियो जोंखौ गोबां बिबाङै हेफाजाब होयो होननानै जों सानो मानोना बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि गियान आरो रोंगौथिफोरखौ मोनो होनानै जों साननानै लायो सर'सथि बिमाखौ जोङो हिन्दु धोरोमनि मोदायजो होननानै बुंनाय जायो मानोना जोङो बेखौ हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो मोननाय जादों आरो जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो सिबिबोदों दा जोङो सर'सथि फुजाखालि जोङो बयबो फरायसाफोरा गावनि गामि आरो गावबागावनि स्कुल एबा फरायसालि एबा फरायसालिमाफोराव जोङो आवाथि होनायखौ जों नुनो मोनो बांसिनै जोङो गोबां बिबांनि गोदान गोदानै ड्रेस गाननानै फैनाय आरो गावजों गाव खुलुमनाय उन्दैया गेदेरसिनखौ मान होनाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनो मानोना जोंहा बेनि गेजेरैनो गावबा गावनि गेजेराव अननाय आरो मोजां मोननाया बाङो